नमस्ते सर जी सर हमको घर पेंट करवाना है यहाँ पर काहाँ फोन लगाए पैंट वाले दुकान पर लगाए हैं ना तो सब तो हम की सही जगेह फोन लगाए हैं अच्छा पेंट के दुकान पर फोन लगाए हैं तो हमको अपना घर रंगवाना है घर बनवाए हैं उसको पुट्टी उट्टी करवाना है और कलर वलर करवाना है

देखिए मेरेको व्हाइट चाहिए ब्लू चाहिए ब्लेक चाहिए रेड चाहिए क्रीम चाहिए एल्लो चाहिए मतलब हर किस्म का ओर्जिनल क्वालिटी का अच्छे से पेंट चाहिए तो मेरा घर मतलब बीस गज मतलब मान लीजिए न की छः सात रूम है व एक किचन है और एक बातरूम है मतलब जैसे छः कुल मिलाकर दस रूम होग मेरे पास

हाँ दस रूम है अंदर बाहर सब मतलब प्लस्टर ऊस्टर हुआ है उसको पेंट करवाना है तो कौन सा कलर लगाएँगे एक देख लीजिए कौन सा कलर मतलब यूज़् मतलब सूट करेगा घर पर कौन सा कलर मिक्सिं करेंगे लगाएँगे हाँ तो तो लीजिए

तो मान लीजिए दे

हाँ तो मान लिजिए मेरे पास पैसे कमी नहीं है व्हाइट पुट्टी के बाद भी व्हाइट पुट्टी के बाद भी हमको पेंट मारना है तो कौन सा पेंट मतलब पुट्टी पर कौन सा पेंट कौन सा कलर यू यूज़् करेंगे तो तो स सूट करेगा हाँ गोल्डेन कलर जानते हैं

और पिंक कलर रेड कलर तो मान लीजिए घर पर पेंटर हैं कि मतलब वह चलाते हैं तो आपको तो पता ही होगा की कौन सा कलर कैसा रे उसका रेट कैसा है किस कितना रुपये किलो मिलेगा चार सौ पाँच सो तीन सौ कि दो सो किस रेट का है तो मान लीजिए ओरिजनल क्वालिटी चाहिए मेरेको हाँ नेरोलेक का चाहे एशियन का ओरजिनल क्वालिटी मेरेको पेंट चाहिए तीन चार

अच्छा एशियन तो इसका रेट क्या होगा

हाँ पंद्रह सौ नहीं बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कुछ कम लगाइए नहीं मान लीजिए पंद्रह सौ ठीक है मान लिजए पंद्रह सौ हे लेकिन उसमें मतलब कुछ कम लगे डिस्काउंट दिजिए की इतने पर्सेन्ट पर लीटर लेने पर इतने दस पर्सेन्ट बीस पर्सेन्ट देंगे तो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं पर लि मान लिजिए पंद्रह सोलह पंद्रह सोलह लीटर लेना है मेरेको आप कितना रुपये दे सकते हैं उसको मिनीमुम में मान लिजिए पंद्रह सोलह चाहे बीस लीटर हमको लेना है पेंट पूरे घर के अंदर बाहर हर जागह हमको पेंट कराना है हाँ तो बीस लीटर लेंगे उसके हिसाब से अपना रेट बता दिजिए तो देखिए कितना अगर मान लिजीए कितना रुपये का रेट से देंगे हज़ार की पंद्रह सौ कि बारह सौ मान लिजिए हँ बीस लीटर चाहिए पच्चीस हज़ार तक तो मान लिजीए बीस लीटर लेंगे पच्चीस हज़ार लगाएँगे हज़ार रुपये के लीटर से दे दिजिए बीस हज़ार हो जाएगा और बताइए ठीक है नमस्ते नमस्ते